शहरी और ग्रामीण इस्कूलों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है जब शिक्षा की बात आती है तो शहरी स्कूलों को मुख्य रुप से ध्यान खींचते हैं और ग्रामीण इस्कूल अंधेरे में रह जाते हैं दोनों संदर्भ में छात्रों को समान मुद्दों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समस्याएँ अलग अलग तरह से प्रकट होती हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और स्कूल परिवहन बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार से अलग अलग हैं ग्रामीण इस्कूलों को अपनी शहरी समक्षाओं की तुलना में कम सरकारी धन मिलता है उन्हें अपने छात्रों को इस्कूल जिलों के भीतर बहुत दूर तक बस से ले जाना पड़ता है और यहाँ पर गरीबी दर भी ज़्यादा होता है गरीबी में रहने वाले बच्चों को भोजन कपड़े और आवास की सुरक्षा का अनुभव होने क होने की अधिक संभावना होती है जब बात भाषा की होती है तो ग्रामीण इस्कूलों में हिंदी भाषा या वहाँ की जो निजी भाषा है उसको ज़्यादा दर पर रखा जाता है जबकि शहरी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा उद्देश्य दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो सकती है या उल्टा भी शुरू हो सकता है परी परिणाम स्वरूप इस्कूल जिलों में इस्कूल नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है ग्रामीण परिवेश में के विपरीत शहर अक्सर वित्तीय और जनसंख्या दोनों वृद्धि का अनुभव करते हैं और ग्रामीण इस्कूलों में फीस बहुत कम रहती है लेकिन जब बात शहर के इस्कूल या प्राइवेट इस्कूल की आती है तो उसमें फीस में बहुत ज़्यादा वृद्धि रहती है और उसकी फीस बहुत ज़्यादा रहती है